जी तव्हां कृष्णा विंटर कलेक्शन मां ॻाल्हायो था जी मां न तव्हांजो नालो ॿुधो हुओ मूंखे कंहिं ने सजेस्ट कयो हुओ त तव्हां विंटर कलेक्शन मतिलबु बेचंदा आहियो त तव्हां ॾिए छा छा तव्हां वटि हाणे छा छा अवेलेबल आहे ऐं तव्हांजी तव्हां मूंखे पंहिंजी लोकेशन ॿुधाए रखो जी अच्छा जी और तव्हां मूंखे इहे ॿुधायो मां त मूंखे न अहिड़ा लटा खपे जीअं अॼ जा ट्रेंड हलनि था विंटर में असां मां असां मूंखे असुल में थोरो सो हिल हिल स्टेशन निकिरणो आहे न त लौंग कोट थी विया जेका अॼ जे ट्रेंड में हलनि था हलो ॾाढो सुठो जी जी ऐं मूंखे न थोरो सो असुल में न ब्राइट शेड खपेन त अवेलेबल आइन न मतलब शेड्स थोड़ा ब्राइट ई हुजनि और इहे बि तव्हां मूंखे ॿुधायो जीअं ॿारनि लाइ जेंट्स लाइ छो जो असां प पूरी फेमिली वञूं था ॿाहिरि त मूंखे सभिनि लाइ ॾिसिणो आहे त और मूंखे हिकु हर शइ ॼाणणी आहे अगरि इन केस मूंखे तव्हांजो मां तव्हां सां परचेज़िंग कयां त अगरि मूंखे थोरो साइज जो प्रोब्लम अचे त तव्हां एक्सचेंज कंदव न छोकी खोड़ ॼणा थींदा आहिनि चवंदा की और तव्हांजी दुकान जी टाइम छा आहे मतिलबु घणे बजे खुलंदी आहे राति ताईं त हुन टाइम ते हलो ॾाढो सुठो और बि कुझु तव्हां ॾिए अवेलेबल आहे जीअं विंटर जे अलावा या तव्हां ॾिए कुझु सेल वेल हले थी कुझु बि ॾिसो हलो ॾाढो सुठो इहे ॾाढी सुठी ॻाल्हि तव्हां न चयो की मुंहिंजो कम थी वेंदो छोकी छा थींदो आहे न की हिकु शइ हितूं वठूं वरी ॿ ॿीं शइ अलाए काॾे और वठूं त उहो सुठो थींदो आहे की हिकु ई दुकान ते सभु कुझु असांजी थी वञे और त तव्हां ॾिए कोई सेल वेल न हले थी छा जी जी और तव्हां मूंखे हिकिड़ो आइडिया ॾेई सघंदा आहियो मतिलबु तव्हांजो माल काथो ईंदो आहे मतिलबु हलो सुठो हा वरी असां ज़रूरु ईंदासीं त तव्हांजो इहे ई नम्बर आहे न अगरि मूंखे कुझु बि एड्रेस में विझण में कोई दिक़त ठीकु आहे ठीकु आहे जी जी जी ठीकु आहे तव्हां मूंखे मोकिले रखिजो मुंहिंजे नम्बर ते ठीकु हा हा हा मुंहिंजो इहे ई नम्बर आहे तव्हां मूंखे वाट्सअप करे रखिजो हलो ठीकु आहे ठीकु आहे मां ज़रूरु ईंदमि जी जय झूलेलाल